हैलो हां जी किन्नी लकड़ी मंगोआई तुसें केह्ड़ी लकड़ चाहिदी तुसें ई अस इक क्वांटल अस देआ ने पंजी सौ दे अग्ग बालने आस्तै चाहिदी मैडम तुसेंगी पता ते ऐ अज्जकल मैंह्गाई बड़ी होई गेदी लकड़ां बी कटाने ताहीं मंदूर मज़दूरें गी छे सत्त सौ रपेआ देना पौंदा अपना ई फायदा दिक्खना होंदा थोह्ड़ा घट्ट किन्ना करना असें पंज छे क्वांटल चाहिदी तुसेंगी एह् पेई जाना तुसेंगी दस ज्हार दी पेई जानी ओह् दो ज्हार घट्ट कराना इ'यां बारां ज्हार पवा दा हा इ'यां दस ज्हार दी भेजनी ही असें वरना आर्डर कु'त्थें भेजना असें परमंडलों ऑर्डर भेजना कु'त्थें जेही भेजना तुसें घर कु'त्थें जेही ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ अस भेजी ओड़गे तुसें ई कल भेजी ओड़गे कल पुज्जी जाङन पंज बजे फोन करी ओड़गे अस